इहाँ गर्भवती महिलाकेँ लऽ जाइत छी गायघाट ब्लॉकमे उहाँ छै हइ सुविधा हइ सुविधा हइ बहुत तरहके नर्ससभ अबैत छै देखैलेल समय समयसँ देखभाल करैत छै शुशु शिशु भी जन्म लेने छनि तकर बाद भी अबै छियनि देखय लेल जे शिशु कैसन हइ शिशुके माँके माँ कैसन हइ सभ देखभाल करैत छै इहाँ सरकारीमे कोइ फीस ऊस नहि लगैत छै आ जे गर्भवती महिलाकेँ इहाँ नहि होइवला रहैत छै उहाँ हुनकरामे जे हो जाइत छै बड़ा ऑपरेशनसँ होइत छै उहाँ तऽ पर प्राइभेटमे भी बहुत खर्चा लगैत छै इहाँ तऽ सरकारीमे कोइ खर्चा नहि लगैत छै बस हो जाइके बाद खुशनामापर पैसा मँगलो हइ दू ढाइ हजार रुपैआ एतना ही लगै छै आओर अच्छासँ इहाँ देखभाल करैत छै हइ सुविधा अच्छा अच्छा तरहसँ करैत छै सभसुविधा हइ आ जे सुविधा नहि हइ तकरा लऽ कऽ बाहर भेज दैत छै